नौ पाँच हज़ार दो लाख पाँच हज़ार तिन सौ छः तीन लाख चार हज़ार पाँच सौ आठ पाँच लाख छः हज़ार चार सौ सोलह